कओन इसकुलमे हमसब पढ़ने रहियै कि ने कॉलेजमे तऽ नहि पढ़लियै लेकिन इसकुलमे पढ़ने रहियै जे ई सब कवि छलखिन हँ बहुत नीक छलखिन हँ जिनका बारेमे हमरा सबकेँ जानकारी अछि अखनो याद यऽ जेना भेलथि रमन भेल जगदीशचंद्र बसु भेलथि होमी जहाँगीर भामा भेलथि

बहुत चीज ओ समझाबैत छलखिन आदमीके लेल बहुत बढ़िआँ छलखिन हिनका सबके जानकारी हमरा छलऽ ताहि के लेल हम बता रहलहुँ जे हमरा ई बुझल छलै से हमरा याद छलऽ से हम कहि रहल छी